आंनि थाखाय गाबोन न' आव एसे अर्डार बिनो गोनां जादों बिनि जाहोना जादों न'आव इसे पार्टि लानाय जादोंमोन आं इसे गोदान गोदान आलासि फैगोन जेन'बा बार' जनसो आलासिया सफैगोन बे बार' जननि थाखाय आंङो हटेल निफ्राय अर्डारै गासिबो ओंखाम निफ्राय ओंख्रि बेदर गासिबो जेन'बा ओंखाम थाबाय बार' जननि ओमफ्राय बेदर अमा बेदर ओंख्रि ओमफ्राय नार्जिजों अमाजों संनाय दाव ओमफ्राय सबाय जहल दावजों अनला साम' बेफोर बादि ओंख्रिया अर्डार होजोबबाय ओमफ्राय ओंखाम बिदिनो जाग्रा मुवा मिस्टि नेमकि बिदिनो माजा बिफोरखौबो अर्डार खालामहरबाय आङो ओमफ्राय बे दामखौनो सोंनाय जादों आङो जेन'बा सासेनि अर्डार जानायाव सासेनि जाग्रायाव बेसे बुर्जा दाम जागोन एफा बुर्जा दामखौ थ' आं होनो हाया ओंखायनो आङो बे बार' जननि गासिबो टटेलयै दाम खौ साननानै जोंनि थाखाय बे अर्डार होनाया एसे खमायदो नामा होननानै सोंहरनाय जादों आरो ओमफ्राय मानो होनोबा जेन'बा जोङोथ' न'आव संनाय खावनाय खालामला गासैबो साहा फानिनि लानानै जानाय लोंनाय गासैबो जमायै बिहरनाय जाबाय नोंथांमोन नोंथांनि दखाननिफ्रायनो ओंखायनो नोंथाङा एसे खामायनानै हरदो ओंख्रि बाजा बुजा दालि जहल बिफोरखौथ' थाखानांगोन आलु बाजा सबाय बिमा बाजा बिन्दि बाजा फापर एवनाय बेफोरखौ थाजोबनांगोन चाटनि बेफोरखौ थानांगोन ओमफ्राय थिग बिदिनो दस था दस था सोआवनो सहैनाय जानांगोन आरो न'आव बार' जनसो फैगोन बा र' जनसो फैगोन जोंनि जानांगौ आलासिफ्रा ओंखायनो एसे मोजाङै मोजां फाथाय हरबा जोंनि थाखाय मोजां जागौ